नमस्ते सर बताइए जी सर सर यहाँ पे बहुत सारी मंदिर हैं बहुत सारी प्लेसेस है घूमने के लिए अच्छे अच्छे जगह है सर जैसे कि जौनपुर में चौकिया धाम है वहाँ पे आप जाएँगे वहाँ पे हम आपको लेवा चलेंगे वहाँ पे अच्छा प्लेस वहाँ पे आप माता रानी का दर्शन करेंगे उसके बाद जो है आप है आसपास अच्छे जो है और फ़ास्ट फ़ूड के वो शॉप है वहाँ पे आपको खाने की भी चीज़ें मिलेंगी बढ़िया तो खाने की भी दिक्कत नहीं होगी वहाँ रहने के लिए भी आपको रूम भी मिल जाएगा यहाँ पे आपको जी सर इधर आपको मेरे गाँव में भी एक नंबर मिल जाएगा जगदीश्वेर महादेव मंदिर है जो तालाब के पास पड़ता है चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है हाँ फिर भी बढ़िया है एकदम व्यवस्था है आपको मिल जाएगी रहने के लिए घूमने के लिए अच्छा अच्छा पर्यटन है आप सेल्फी ले सकते हैं अच्छी अच्छी जगह हैं वहाँ पे फोटो खिंचवा सकते हैं उसके बाद और उसके बाद आप जो है आ जाइए इधर गार्डन बन रहा है अभी हमारे जौनपुर में ही और बदलापुर के आगे एक पार्क बन रहा है हमारा जो वाटर पार्क वहाँ पे आपको घुमा देंगे उसके बाद बहुत सारी जगह हैं जौनपुर में बहुत सारी सिटीज में कुछ चीज़ें है जैसे किला है हमारा पुराना किला है जौनपुर का वहाँ पे आपको घुमा देंगे वहाँ पे फोटोज वगैरह क्लिक कर सकते हैं जौनपुर में अच्छी अच्छी डीसेस जो जहाँ है होटल पे खिलाता है एक होटल है हमारा वहाँ पे जो है आपको खाना वाना खिला खिलाएँगे बढ़िया खाना खिलाता है जी हम सारी जगह अच्छ सर जितना मैंने बताया आपको सब अच्छे हैं उसके अलवा भी अगर आप घूमना चाहते हैं तो आपको घुमा देंगे अभी नया नया एक जी जी उसके अलवा मंदिर है हमारे यहाँ जो है एक मंदिर है मारकंडे महादेव का जी जी मारकंडे महादेव का मंदिर है वहाँ पे वहाँ पे भी आप भोलेनाथ का दर्शन करोगे वहाँ पे बहुत ही सुकून मिलता है जब भी आप जाओगे जी और बहुत ही सुकून मिलता है आपको सर और आप जो है आराम से जाओगे वहाँ पे फिर कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको आप वहाँ पे जाएँगे रहेंगे सब कुछ व्यवस्था मिलेगी बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल चौकियन धाम घूम लिजिए आप जी जी सर एकदम व्यवस्था वहाँ मंदिर पे आप जाएँगे तो आपको सुकून जो है नेचुरली जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वो आपको देख के वहाँ पे सुकून मिलेगा आपको बिल्कुल आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा कि हम आपको यहाँ पे लाए यहाँ पे मज़ा नहीं आया था

जी जी बिल्कुल आप जाइएगा फोटो क्लिक करवा सकते हैं आपको वहाँ पे कोई मना ही नहीं है भगवान का दर्शन करिए आशीर्वाद यहाँ यहाँ ये मान्यता है कि जो आता है यहाँ दर्शन करने उसकी मनोकामना पूर्ण होती है तो आप दिल से पूजा करिए मनोकामना पूर्ण होगी आपकी सर जी सर ठीक है सर नमस्ते